ल्हानपणांत आमी सगळीं भुरगीं मेळून खांब्यानी खेळटालीं आनी हो म्हाजो सगळ्यांत आवडिचो खेळ खांब्यानी खेळप म्हणळ्यार कितें पयलीं घरांत व्हडलें आंगण उरतालें आणी आंगणांत माटोव घालतालो त्या माटवाक जे खांबे उरताले न्ही तें घेवून खेळप म्हणजे एक सात आठ जाणां किंवां जितले खांबे आसा त्या प्रमाणें तितलीं भुरगीं घेवन आमी तो खेळ खेळटालीं प्रत्येक खांब्यार एक भुरगो आनी जाका भुरगो खांबो मेळना त्या भुरग्यान आपल्याक खांबो मेळसर प्रयत्न करपाचो हो खेळ खेळटना इतलें अलर्ट रावचें पडटा की आपूण दोग जाणां मदीं आदला बदल करता आसतना तिसरो योवन तो खांबो धरचो ना ही काळजी घेवन तो खेळ खेळचो पडटा

ल्हान आसतना आनी अजून पर्यंत म्हाका हो खेळ खूब आवडटा आनी पळोवपाकूय आवडटा आनी खेळपा चान्स मेळ्ळो जाल्यार खेळपाकूय आवडटा